मां लक्ष्मी दादा जे सत्संग ते वेंदी आहियां मूंखे पंहिंजो भाव भक्ति ॾाढो पसंदि आहे मां सत्संग ते वेंदी आहियां उते दादियूं असांखे सेखारींदियूं आहिनि त भॻवानु हमेशा आहे भॻवान ई यादि कराईंदियूं आहिनि असांखे उहो ॾाढो सत्संगु वणंदो आहे ऐं मंदरु टिकाणा बि मूंखे ॾाढो वणंदो आहे हमेशा घर में बि मां जंहिंमहिल वांदी वेहंदी आहियां तंहिंमहिल भाव भक्ति ई खपंदो आहे त मां भॼनु चवां ज्ञान चवां कुझु बि मतिलबु ज्ञान जूं ॻाल्हियूं ई यादि ईंदियूं आहिनि घर में अगरि मूंखे कोइ चवंदो आहे न घुमणु हलु त मां मंदरु ई पसंदि कंदी आहियां त भाई मंदर में हलो उते थोरी शेवा कयूं थोरो भाव भक्ति कयूं उते पंडित आरती ॿारती कंदो आहे त उन्हनि खे चवंदा आहियूं असांखे बि शेवा जो मौको ॾियो त असांखे शेवा वणंदी आहे त उते असां थोरी शेवा करे ईंदा आहियूं ऐं भाव भक्तीअ सां पंहिंजे मन खे ठंडाइणु ॾींदा आहियूं ऐं पंहिंजे पाठ पूॼा में हमेशा रहंदा आहियूं